मतलव ओह् अपने दमाग कन्नै बी किश अपना दमाग लाइयै बी उस कम्मै गी केह् आक्खदे कीते दा ते

ते इस करियै में ज्यादा अपने घरा गै एह् कम्म जेह्का ऐ एह् सिक्खे दा ऐ ते

इस्सी मतलब जि'यां कुसै गी सिक्खाने आस्तै ते में एह्दियां मतलब क्लासां जेह्कियां हैन ते ओह् लैंदी रौंह्दी जे सिक्खना होऐ कि